मैं बैंक को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि बैंक अपना स्टाफ इस तरह से रखें ताकि जो ग्राहकों के दिमाग़ में जो भी प्रश्न आते हैं उनका सही तरह से निदान हो जैसा कि मैं एक बार बैंक में गया था लेकिन मुझे वहाँ के स्टाफ का व्यवहार का काफ़ी बेकार लगा बहुत बेकार लगा क्योंकि उन्होंने ना तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिया और ना मुझे ठीक तरह से टाइम दिया ताकि मैं उन्हें अपनी परेशानी बता सकूँ तो इसी तरह से मैं यही केहना चाहूँगा कि बैंक अपने स्टाफ को इस तरह से ट्रेंंड करे ताकि वेह ग्राहकों की बातों को सुनें समझें उनके दिमाग़ में जो भी प्रश्न है उनका पूरी तरह से उनको हल मिले क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन भर की पूँजी वहाँ जमा कर रहा होता है तो उसे उसके सभी प्रश्नों का हल मिलना ज़रूरी होता है